सभिनी भाषाउनि खे पंहिंजो पंहिंजो महत्व आहे पर असांजी सिंधी ॿोली तमामु मिठड़ी सुरीली सुठी ॿोली जंहिंमें ॿावंजाहु अख़र आहिनि अॼु बि इंग्लिश में छवीह अख़र आहिनि हिंदीअ में टेटीह अख़र आहिनि पर असांजी सिंधी भाषा में ॿावंजाहु अख़र शाहूकारी भाषा ऐं ईअं एॾी मिठड़ी भाषा आहे जेको हर कोई जल्दी सिखी जवाबु ॾेई सघे थो पियो इन खां मूंखे तमामु फ़क़ुरु आहे के मां सिंधी आहियां ऐं सिंधी में ॻाल्हाए करे पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी में ई ॻाल्हाइणु पसंदि कंदी आहियां ऐं मां चाहींदमि के सिंधी असांजी भाषा अञां बि वधे अॻियां बि अचे